ہاں میں ثقافت سے تعلق رکھنے والے ستاروں کو جانتا ہوں ثقافتی ستارے مطلب شخصیت کا ستارا یا خودی کا تارا ثقافتی ستارا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خصوصی شخصیت یا کردار کی وجہ سے معروف ہیں افراد کوئی خصوصی صفات یا اہمیت رکھتے ہیں جس سے وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں ثقافتوں کی کہانیاں بھی دریافت کی جاتی ہے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا جاتا ہے تاکہ بچے اور بڑے یہ سب پڑھ کر اپنے آپ کو بھی اس قابل بنائیں انہیں آئیڈیل کے طور پر بھی کہانیوں میں بتایا جاتا ہے